गाँव समाजके लोग आइके डेटमे खेती करय सऽ

महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ल जाइ छै गाँव समाजके युवा पीढ़ी जे छै ओ आजकल पढ़ि लिख लेलकै

फसल नहि उपजैके कारण छै कि युवा पीढ़ी खेतीके प्रति दिलचस्पी नहि देखबऽके कारण लोक जे छै से बड़का बड़का किसान आधुनिक तौर पर बड़का बड़का मशीनरी लैके ओहि से खेत जोतै बुनै छै फसल काटै छै पहिलेके जबानामे बड़ बुजुर्ग बच्चा सब परिबार खेती करै रहै सब मिलके अपने सऽ खेत जोतै रहथिन कोदारि पाड़ैत रहथिन खुरपी रहथिन खाद छिटैत रहथिन जाहि से लोग स्वास्थ भी रहै रहै और आइके डेटमे की छै कि लोग जे छै से मशीनरी द्वारा सारा काम कैर लै छै फसल जोतनाइ बुननाइ काटनाइ हर काम मशीनरीके द्वारा होइ जाइ हइ इएह वजह सऽ जेकरा वजह सऽ लोगके स्वास्थ पर भी एकर प्रभाव पड़ि रहलै धीरे धीरे लोकके स्वास्थ पर भी एकर प्रभाव धीरे धीरे पड़ि रहलै हने लोग दिन प्रतिदिन बीमार होइ छै दम्मा खाँसीके शिकार होय रहलै हन पेट निकैल जाइ हइ हेल्थ ओकर गड़बड़ाइ हइ ई सारा काम जे हइ अगर लोग पहिले यहीं लोग लम्बा समय जीयै रहै चुकि खेत मऽ काम करै रहै खेत मऽ खटै रहै र जेकरा कारण ब्यक्ति स्वस्थ रहै रहै